गेलेनाया मानसिनि जिउखौहाय जोबोद गोग्गो आरो सहाय होयो जेरैहाय गेलेनायनि सिगाङो जोङो देहाखौ गुदुं खालामनानै जोङो बायदि रोखोमनि ब्याम खालामग्रोनांगौ बायदि रोखोमनि ब्याम खालामनानै जेब्ला थैया गुदुं जायो अब्ला जोङो गेलेनायाव जेनेबा फुटबल नांनाय बा सोरनिबा आथिं नांनाय बेफोरो माने सानाया दुर जायो सानाया खम जायो आरो जोङो खारनो गोख्रों मोनो बोलो मोनो जोङो गेलेनानै जोंनि देहाफोरखौ राफोद रुफोद खालामनो हायो फुटबल गेलेनाय जेरै खाबाडि गेलेनाय बेफोर गासै गेलेनायफोरा मानसिनि जिउआवहाय गोबां सहाय होयो जोंनि थांनानै थानायाव जोंनि थांनानै थानाय बिथिङाव गेलेनाय हुदाफ्रा थाथारनांगौ बायदि मैया गेलेनाय जेरै फुटबल काबाडि भलीबल बेफोर गेलेनायाव जि मानसिफोरनि जेनेबा जिउ खांनाय राहा बेफोरनि रोंगौथि थायोब्ला बेफोरनिजोंनो जोङो साख्रि थाख्रिबो मोननो हायो आथिखालाव गेलेनाय हुदा थायोबा आरो दानि जुगावहाय गाव निजे रोङाब्लाबो एसे एनै थाखा फैसा गारनानै फोरोंग्रा कचिं कचारफोर लाबोनानै जोङो गेलेनायफोरखौ सोलोंनानै जों गोजौ बिथिंजों दावगालांनो हायो आरो गाव गावनि जिउखौ फरायफुंनो हायाबाबो बेफोरबायदिनो जोङो गावनि जिउखौ दैदेनलांनो थाखाय गेलेनायनि सहायैनो जोङो जे गावनि जिउखौ खांनो साख्रि ताख्रिबो मोननो हायो